हां बोल्लो बस ठीक तुस सनाओ केह् हाल ऐ ठीक ऐ अच्छा होर

अं आं उत्थें दाल चौल अम्बल बनदे ओह्दा बक्खरा ई सोआद होंदा अं आं दाल राजमांह् अम्बल होइया भत्त होइया मद्दरा होइया मद्दरा बी शैल होंदा अं शैल आं शैह्र च नेहं बनदे गै नेईं जनेह् ग्रां च बनदे चलो ठीक ऐ भी तां खरा ठीक ऐ